हेलो जी नमस्कार

हाँ हाँ जी बोलिए हं जी सर बताइए क्या काम है अच्छा अच्छा हो जाएगा सर सर आप जैसा करवाना करवा सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटी है आपको किस प्रकार से करवाना है वो बताइए हाँ जी सर बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आ जाएगा उसमे कोई प्रॉब्लम नहीं है

हाँ बिल्कुल सर वो पुरा वुडेन होगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी बहुत ही अच्छी फिनिसिंग भी आएगी और देखने में भी बहुत ही सही रहेगा तो आप बताइए कितने लेन्थ लेन्थ क्या है उसका विंडो का अगर लगवाना हो तो ठीक है सर वो जाएगा आप हाँ हाँ ठीक है सर हो जाएगा तो मैं वो भेज दूँगा अपने स्टाफ़ को वो देख लेगा वैसे सर

जी जी सर बिल्कुल हो जाएगा सर देखिए इसमें हमारी तरफ़ से तो वेनिफिट होता है याप तो आप अपना लकड़ी का यूज़ करवा सकते हैं या आप बोलेंगे तो मैं वो लकड़ी ले आऊँगा सर आपको जो सुविधा हो

जी जी सर जैस आप जैसा लकड़ी लोगे उस तरह का वो आप वो लकड़ी पर डिपेंड करता है आप कैसा लगवाओगे उस हिसाब से आपका चार्ज भी डिसाइड होगा वैसे सर बहुत सारी अभी जो चल रही है वैसे आप विंडो विंडो के लिए लोगे तो आप कटहल का यूज कर सकते हो जो जेनरली यूज होता है हाँ ये तो है फिर भी आप किस जिस सर आप आ कर आप देख लेना आप भी एक बार मैं भी आपको आपके दिखा दूँगा बहुत सारे कैटलॉग भी है जहाँ मैंने लगवाया है तो आप देख लोगे तो आप स ख़ुद सैटिस्फाई हो जाओगे ठीक है सर सील सीलिंग का हाँ छत्त सीलिंग का भी हो जाएगा ठीक ठीक है आप एक बार एक बार बात ठीक है बता देगा आप लोकेसन मुझे मैसेज कर देना मैं आ जाऊँगा ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है थैंक यू